جی بھیا میں نے آپ کی کیب بک کی تھی جی اوکھلا کے لی لال جی جی اوکھلا سے اور میں نے لال قلعہ جانا ہے تو آپ مجھے اوکھلا سے لے لو گے لیکن بھائی مجھے لال لال قلعہ کے جو آس پاس جگہ ہیں جیسے جامع مسجد دیکھنا ہے اور چاندنی چوک مارکیٹ بھی جانا ہے مجھے کچھ وہاں سے چاہیے تھا تو آپ مجھے گائیڈ کر دو گے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی بھیا آپ کا کیا چارج لگے گا نہیں بھائی زیادہ ہیں آپ پلیز تھوڑا کم کر لیں جی وہ میں سمجھ رہی ہوں لیکن آپ بھی تھوڑا سمجھیے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا کم کر دیں میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں دے پاؤں گی ٹھیک ہے تو تو بھائی آپ کب تک آ جاؤ گے تو آپ مجھے اوکھلا سے پک کر لینا جی تھینک یو